جب کبھی مجھے اپنی پڑھائی سے فرصت ملتی ہے تب میں اپنی والدین کی مدد کرتی ہوں جیسے کہ جب میری والدین کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تب میں ان کے پاس جا کر ان سے پوچھتی ہوں امی آپ کو میری کوئی مدد تو نہیں چاہیے جب وہ کہتی ہے بیٹا پانی لا دو تو میں پانی لا کر دے دیتی ہوں جب وہ کہتی ہے سبزی کاٹ دو تو میں سبزی کاٹ دیتی ہوں اور یہی نہیں میں اپنے والد صاحب کی بھی مدد کرتی ہوں میں ان سے بھی پوچھتی ہوں پاپا آپ کو کچھ مدد تو نہیں چاہیے جب ان کو کوئی بھی میری مدد چاہیے ہوتی ہے تو میں ان کی بھی مدد کرتی ہوں اور میری والدین کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے تو میں ان کی گارڈننگ میں بھی مدد کرتی ہوں میں ریٹنگ بھی کرتی ہوں اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت بتانا بھی مجھے بہت پسند ہے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنانا یوگا اور میڈیٹیشن کرنا یہی سب میں اپنے فری ٹائم میں کرتی ہوں